म्हाजो चित्रकलेचो एक्सपिर्यंस म्हणटा तो खूब बरोय आसा म्हणूंक शकना आनी वायटूय आसा म्हणूंक शकना चित्रकला ही म्हणटा ती म्हाज्या कडेन इतकी सुंदर अशी जायना जशी जावपाक जाय तशी जायना पूण हांव एक अशें नोटीस करूं शकता की जेन्ना म्हजो मूड बरो आसता सपोज आतां हांव खंयचो तरी मनीस ना जाल्यार कोणाची एक हांव आकृती काडटां आनी तेजो हांव आकृती सारकी काडूंक शकता बट तेजे हाव भाव हे बी सारके म्हजे कडेन जमना कदी कदी तें जमता हे कित्याक हें म्हाका जेन्ना कळ्ळें चित्रकलेचे क्लासींत म्हाका रियलाय्ज जालें की हें जाता कित्याक आपूण जे आपूण जे स्टेट ऑफ मांइडार आसता त्या मनशाच्या तोंडाची आमी आकृती काडटात तेन्ना ताका इमोशन्स आमचे जे इमोशन्स आसता ते फेसार आमी रिफ्लेक्ट करता आतां जर सपोज आमी डिस्टर्बड आसा हे आसा तेन्ना ताजे ड्रोइंग बी काडलें तोंड बी काडलें जाल्यार तें पर्फेक्ट जावंक शकना तें खंयच्या खंय जातलें कित्याक तुज्या चिंतनानूच जर कितें तर घाण बसल्या जाल्यार तूं म्हणूंक शकना की तूं चित्रकलेचें चीत्र जें काडटलें तें सुंदर जातलें तें खंयतरी येतलें सो हें म्हाका रियलाय्ज जालां